हाँ जिस प्रकार में यह ग्रामीण क्षेत्र में रेहती हूँ तो यहाँ आए दिन कुछ न कुछ नई नई फ़सलें लगती रहती है जो कि मार्केट में हम बेचते हैं इन सब फ़सलों को लगाने में और इन्हें मार्केट तक पहुँचने में तीन चार महीने या उससे भी ज़्यादा समय लगता है इस समय के दौरान उसमें दवाओं का छिड़काव करना समय समय पर पानी और सबसे बड़ी मुसीबत यह होती है कि उन्हें मौसम से बचाना होता है मौसम के आगे हमारी नहीं चलती है और उस वजह से हमें समय से पर उनको बचाने के लिए छिड़काव करने होते हैं दवाइयों के जिससे वह बचते हैं और फिर जब हम उन्हें किसी प्रकार से बड़ा कर लेते हैं और उसमें जब फलियाँ आती है तो हमारे मन बहुत प्रसन्न बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा जो इस पेड़ के प्रति जो कार्य था आज संपन्न हुआ और फिर उन सब चीज़ों को उन सारे फलों को तोड़कर उन्हें बाज़ार में ले जाते हैं लेकिन दुर्घटना यह हो जाती है हमारे संग समस्या है यह कि आज भी हमारे समाज में किसानों को वह लागत वह जो उसका मेहनत है उस आज भी उसे प्राप्त नहीं होता है उसको पाने के लिए वह कितनी मेहनत कई महीनों से मेहनत करता है लेकिन जब वह बाज़ार जाता है तो उसके अपने लागत के लिए उतने पैसे अपने वस्तु के लिए नहीं मिलता है